राजस्थान सरकार ने हर उद्योग में अपना अच्छा अच्छा दिया है योगदान जैसे कि हर छोटी छोटी चीज़ें यहांँ पर बनती हैं हर आदमी अपना ख़ुद का छोटा से छोटा उद्योग खोल रहा है अभी जैसे हर व्यक्ति को अच्छे से छोटा छोटे से छोटा लोन दे कर उसकी उसको आसानी की जा रही है ताकि वह आगे बढ़ सके उद्योग काफ़ी यहाँ पर अभी विकसित हुए हैं लोग जैसे कि ये अपना लकड़ी का व्यवसाय हो गया कपड़ो का हो गया और हर क्षेत्र कोई भी ले लो आप जैसे कि जूतों जूतों का हो गया ये चमड़े का है जैसे चमड़े में जैसे जूतियाँ बनती हैं तो ये ये जो जूते बनाने का व्यवसाय है ये भी काफ़ी लोकप्रिय है लोग काफ़ी इसको पसंद करते हैं और बाहर से इसको लेने आते है यहाँ से खरी ख़रीदते हैं उद्योग के मामले में हमारा राज्य बहुत आगे है और हर क्षेत्र में हम आगे ही बढ़े हैं अब तक तो व्यवसाय का समर्थन सरकार ने बहुत अच्छा किया है अभी तक और लोग सरकार से ख़ुश हैं इस मामले मे क्योंकि सरकार ने उनकी मदद बहुत अच्छे से की है और कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इस क्षेत्र में वो काफ़ी आगे बढ़ रहे है और मेहनत कर रहे हैं